आतांच्या काळार खंय भोंवपाक वयतलो जाल्यार बायकान पयली पेट्रोलाची गरज आसा एक गेल्ले एक धा वर्सां पयलीं पेट्रोल हें पन्नास किंवा साठ रुपया लीटर मेळटालें पूण आतां ती रेट सेम ना आतांची रेट शंबर पाविल्ली आसा पेट्रोलाची आनी जर आता खंयचोय मनीस कामां वयतलो जाल्यार तेका एक किंवा देड लीटर पेट्रोल लागता एक बारीक बारीकसो गरीबचो कामगार आसा तो कामाक वयतलो जाल्यार तेका दिसांक देड किंवा दोन लीटर लागता ज्या कारणान तेजे दोनशीं रुपया सुमार ते पेट्रोलान वता एक दिसवड्याच्या कामाक जाणारो मनीस कमयता कितलें पाचशें रुपये पूण तेका बायकान मोडप जाता पांचशें रुपये म्हणून हो परी हो पेट्रोलाचो परिणाम बारीक लोकांच्या बारीक लोकांचेर खूब जाला पर्यावरणां खातीर बीन पेट्रोलाचो खूब हानिकारक आसा म्हणजे पेट्रोलाक लागून खूबशें पल्यूशन जाता ऍर पल्यूशन जाता ब्रिथ घेवपाक लोकांक प्रोबल्म जाता तसोच नेचराचेर सुद्दां पेट्रोलाचो चड उपयोग केल्ल्यान परिणाम जाता